मैं सर रामायण इन्टरप्राइजेज में ऑफिस खोलना चाहता हूँ सर इसके लिए हमको फर्नीचर का काम करवाना है और फर्नीचर में सबसे पहले हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा टेबुल चेयर और सोफ़ा और बेड उड भी बनाने का प्लान है और रैख बनाना पड़ेगा इसकी लिए कितना पैसा लगेगा सर और कहाँ से हमको सामान लाने की जरूरत पड़ेगी हमारा सर गाजीपुर है रामायण इन्टरप्राइजेज की कम्पनी है वहाँ पर हम बनाना चाहते हैं इसके लिए सर हाँ जी हाँ सर रूम भी बनाएंगे कुर्सी भी बनाएंगे और सोफ़ा भी बनाना है ये सब भी बनाना है वो आगे वाला टेबल तो सबसे मस्ट है सर सोफा तो बैठने के लिए बनाना है लोगों के लिए जैसे आपकी गाइड में आप बात करेंगे टाइम से जैसे अमाउंट का बात होगा उस हिसाब से पर एड करेंगे

जी जी जी अच्छा अच्छा और किसी चीज की आवश्यकता होगी सर जो जरूरी है उसके लिए और उसमें अलमारी वगेरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सर वो आ आफिस आफिस में तो सर अलमारी की आवश्यकता पड़ेगी वो फर्नीचर मतलब स्टील का रहेगा या लकड़ी का रहेगा

लकड़ी का तो टूटता नहीं है लेकिन वो कॉस्टली पड़ेगा हाँ जी

हाँ अच्छी लकड़ी लगेगा नहीं तो आफिस में भाई कई लोग आएंगे बैठेंगे अच्छा रहेगा तभी तो

नहीं सागवान हीं लगेगा नहीं रे और इसके और इसके अलावा क्या क्या

वो जल्दी खा जल्दी खाराब हो जाता है जी जल्दी मिलते हैं